आथिखालाव बिगियाना जोबोर जौगाबाय जायनि जाहोनाव जोङो इयुन फारसे आगान सुरलांनो थाखाय सिगांग्रो लामा नायग्रोनानै जोङो आवगायलांनो हानाय जाबाय जेरै आथिखालाव न' बां लुनायनि बेलायाव इन्जिनियार बाहायनानै बांग्रिंनि थाखाय होबथानाय गोनां दै बाना होबथानो हानाय बायदि रोखोमनि माखासे आदब खायदा बाहायनानै आथिखालाव न' बां लुनाय दालां बायदिफोरखौ जोङो लुनाय नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बुहुमाव थानाय माखासे सुबुंफोराबो जौगालांनो हमदों थिग बिदिनो जोङो जापाननि खोथाखौनो रायखांनो हायो बिथांमोनहा बाहाय बिगियानाव जोबोर जौगानाय जेराव बिथांमोननि माखासे लुनाय दालांफोर जायफोरखौ बांग्रिंआ गेदेर गेदेर बांग्रिआ मावोब्लाबो बिथांंमोननि न' बांखौ सिफायनो हाया गोदो गोदाय जेराव नैबे बिफावा चिथेमनि बिफावा गैयैनि जाहोनाव बाहाय बिगियान जौगायिनि जाहोनाव माखासे बांग्रिंजों हाब्रां गिसिखानानै दै बानाजों माखासे सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन जेराव आथिखालाव जोङो बेखौ नुबांला